महाराष्ट्रा में पहिरियूं एॾियूं स्पोर्ट्स लाइ सुविधाऊं न हूंदियूं हुयूं जॻहि जॻहि ते मैदान वग़ैरह न हूंदा हुआ हाणे त जॻहि जॻहि ते मैदान थी रहिया आहिनि जाते उहे माण्हू क्रिकेट वग़ैरह बैडमिंटल फुटबॉल वग़ैरह खेॾंदा आहिनि नंढा हुजनि वॾा हुजनि सभु ॼणा ई गॾिजी करे खेॾंदा रहंदा आहिनि बरसातियुनि में पहिरियों न खेॾी सघंदा हुआ हाणे त टफ बि ठही विया आहिनि जाते शेड वग़ैरह पतरा सभु लॻल हूंदा आहिनि त उन्हनि खे कोई टेंशन न हूंदी आहे इन जे करे उहे उते वञी करे पंहिंजो खेॾी सघंदा आहिनि हर ॿार खे स्पोर्ट्स खेॾणु जाम ज़रूरी आहे उन सां सिहत बि जाम सुठी रहंदी आहे पहिरियों त छोकिरियूं वग़ैरह बि न खेॾंदियूं हुयूं हाणे त उहे बि खेॾंदियूं आहिनि उन्हनि खे बि अवॉड्स वग़ैरह खटी ईंदियूं आहिनि इन्हनि करे उन्हनि खे बि सभिनी छोकिरियुनि खे बि जाम शौक़ थी रहियो आहे इन करे हाणे उहे बि सभु में पार्टिसिपेट कंदा रहंदा आहिनि उहे बि खेॾंदियूं रहंदियूं आहिनि